دہلی میں بعض جگہوں پر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں ان میں سے بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگ بہت ہی پرسکون اور رواداری کے ساتھ رہتے ہیں آپسی اخوت اور بھائی چارگی کا بہت احترام کرتے ہیں ہر ایک کی مدد کرنا جانتے ہیں ایک دوسرے کی پریشانی میں کام آنا جانتے ہیں لیکن دوسری طرف بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں لوگ آپسی دشمنی سمجھتے ہیں مذاہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کو دیکھنا ناپسند کرتے ہیں اور اسی کو سبب بنا کر ایک دوسرے کی جان کے دشوار بن جاتے ہیں